सर नमस्कार आपके पास कौन कौन सा मछली है हमको मछली लेना है और का क्या रेट है सब मछली का क्या क्या रेट है

रोह रोहू का क्या रेट है अच्छा आ ज़्यादा लेंगे तब ज ज़्यादा लेंगे तब हाँ थोक रेट बताएँ अच्छा छोटका मलबा मछली का छुटका मलबा मछली का क्या रेट है डेढ़ सौ अच्छा पाँच किलो चाहिए और कौन सा मछली है कतला उसका क्या भाव है सौ रुपया देंगे चार किलो दीजिए और कौन सा मछली है कतला उसका कितना भाव है अढ़ाई सौ दू सौ देंगे तो पाँच किलो दीजिए और कौन सा मछली है थोक में लेना है हमको छही है छही क्या भाव एक सौ सत्तर रुपये किलो डेढ़ सौ में चलेगा दस किलो लाइये इसलिए हमारे घर में भोज है इसीलिए लेना है कर के रखिए हम आ रहे हैं